हेलो जी बोलिए जी बताइए क्या सामान चाहिए

अच्छा मिल जाएँगे बिल्कुल मिलेंगे साढ़े ग्यारह सौ तक का मिलेगा तो इतना ही प्राइस में मिलता है और आपको पता भी है कि आज कल मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है इससे हमें भी फ़ायदा भी तो होना चाहिए ठीक है अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो हम आपका साढ़े नौ सौ समथिंग में कर देंगे सामान नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे हम नौ सौ ठीक है नौ सौ तक चलेगा आपको कब तक चाहिए सामान आज शाम तक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी आधा सामान आया नहीं है वो कल तक मिल जाएगा आपको आप ग्यारह समथिंग में आ जाइए नहीं अब ग्यारह बजे तक तो वो सामान आएगा ही यहाँ पे तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं ग्यारह बजे तक आ जाना आप ठीक है ठीक है एक बार आप नोट करवा दीजिए मुझे ठीक है हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है बिल्कुल कॉल कर देंगे ओके